میں نے ایک کرتی لی تھی جوکہ بہت بیکار نکلی میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ کرتی ایسی نکلے گی بہت ہی بری نکلی ہے اس کی کوالٹی بھی بالکل اچھی نہیں ہے اور اس کی پرائز بھی زیادہ تھے میں نے اس کے اپنے گھر میں بھی سب کو منع کر دیا اس کرتی کو لینے کے لیے میری دوست بھی لینے کے لیے بول رہی تھی میں نے اس کو بھی منع کر دیا اس کرتی کو لینے کے لیے اور وہ کرتی بالکل بھی کمفٹیبل نہیں تھی بالکل بھی اچھی نہیں تھی مجھے بہت غصہ آیا اس کو دیکھ کر اس کی کوالٹی کو دیکھ کر جب میں اس کو لائی تھی وہ ایسی نہیں تھی اور ایک بار دھلنے کے بعد وہ بالکل ہی بیکار ہو گئی بہت ہی گندی لگ رہی تھی دیکھنے میں بھی بہت بری لگ رہی تھی اور مجھے بہت ہی غصہ آیا اس کو دیکھ کر اور میں نے سب کو منع کر دیا کہ ایسی کرتی نہ لیں